जोंहा दैखौ ओरैबायदि सिस्टेमाव बानायो खेबसे दंखलनिफ्राय मथरजों दिहुनखांनायनि उनाव मोनसे गेदेर फिल्टार दं बे फिल्टाराव सोग्रोबाय सोखांनायनि उनाव आरो बेखौ टेपखौ खुलिनानै बिनि दैखौ आरो सेकेन्दबार आरो न'आव न' सिङाव मोनसे टेप माबा दंबावो बेबायदिनो फिल्टार बे फिल्टाराव सोना होखांनानै बे दैखौ जों आरो थान्दा लोंनो गोसोबा थान्दा लोंबाय आरो थान्दा लोङाबा गुसु जानायफोराव जों बे देखौनो आरो गेसआव नङाबा अरदाबाव फुदुंनानै दैखौ लोङो आरो दैखौ जोङो ओरैबायदियाव बाहायो दा हमना ला ओंखाम संनाय लोंनाय ओंख्रि संनाय बिदिनो आरो नों आबाद मावनायावबो बहुद बाहायो दंफां लाइफां गायनायावबो जिब जन्थुनो लोंहोनायावबो बेबायदिनो दै माबाखौ बाहायो आरो जों आरो फिल्टार खालामना लोङाब्ला मानसिफोरा बेरामाव गोग्लैयो जेरै खिनाय जायो बिदिनो बहुद बिदिनो गुजुनाय बेबायदि जायो आरो जेनेबा दा दैखौ नों साफायै लोंनो हायो हिमाननो जोंनि देहानि खारनै मोजां मोजां आरो हायोबा नों फुङाव दैखौ हायोबा फुंआव नों आधा लिटार नङाबाबो फवासे दैखौ लोंनो हायोबा जोंनि देहानि खार'नै बहुद थाजिम मोनो आरो खिसु बेमारफोरा गेस्ट्रिक्ट जानायफोरा नारनो हाया आरो खिसु मानसिया गेस्ट्रिक्ट जायो होनो बे दैखौनो लोङा बेनि खारनै आरो सोरबा बायदिया साफा फिल्टार खालामना लोङा लोगो लोगोनो बेरामाव गोग्लैयो खिनाय जायो गोबानाय जायो मानसिफोरा बिदि जायो आरो दा आंनि मथे फिल्टार खालामना लोंनागौ आरो दैखौ जोंहा न'आव दा खननै सरो आरो खननै सरखांनायनि उनावसो जों लोङो दंखलनि दैखौ ओरैनो खुगायाव सोवा मालाबाबो एरैनो दंखलनिफ्राय दिहुननाय दैखौ दंफां लाइफां गायनाय मैगं थाइगंआव होनाय मोसौनो दौनाय मोसौनोबो नोङो हायोबा नोङो दैखो दुंब्रुद खालामनानै गोजां बोथोराव दौबा मोसौआबो बेया जाया आरो मोसौआबो देहाफोरा मोजां जायो आरो आरो जोङो आरो दैखौ हायोबाथ' थान्दा दिनाव गुदुंखौनो लोंनांगौ देहानि खारनै देहाफोरा एरैनो थान्दा जाखायो सानाय सुनाया बारा जायो सानाय सुनाय जायोब्लाबो नों दैखौ दुंब्रुद खालामनानै दुंब्रुद दुंब्रुदयै दुगैबा थेवबो बोराइ बुरैफ्रा इसे स्रां मोनो होनना बुङो दा जोंबो मालाबा मोदोमफोरा खामानि मावना सानाय सुनाय जाबा आंबो बिदिनो दैखो दुंब्रुद खालामनानै दुगैयो आरो खिन्थु दैआ सरना लोंनाया फ्रधान आंनि मथे मानो होनोबाथाय दैखौ नों फिल्टार खालामना लोङोबा नोंनि न'खराव बेबायदि खिनाय हासुनाय बा गगा मोननाय जानो हाया खिन्थु नोङो न'खरनि दैखौ लोङाबालानो नों गुबुनाव थांना लोंबा मानसिया गगा मोननाय जायो सोरबा बायदिया खिनाय जायो सोरनिबा न'खरनि फिल्टार खालामनाया थिगबो जाया सोरबा बायदिया आरो फिल्टार खालामाबालानो लोंबाय थायो बेफोरबायदिया जाबाय खिसुबायदिया जायाबो खिन्थु दानि मानसिया खिन्थु बेमार जायो दा नुनो मोनो आरो मेदिकेलफोराव थांबा सब खिनाय जानाय दायेरिया जानाय बिदिनो बुङो आरो मानसिफ्रा गथिखे दैखौ जों हदाय हाब'दान फिल्टार खालामनांगौ हाथाराबाबो खेबसेखौ फिल्टार खालामना लोंनागौ आरो हाबाथ' खनसेल' नङा खनथामालागै फिल्टार खालामनांगौ दैखो होनबाथाय बिनि जिउसाफोरा गैया जायो होनबाथाय नोंनि देहायाव एख' नारनो हाया दैआनो जाबाय जोंनि देहानि खारनै बहुद मोजां खायद्द' आरो देहायाव दै गैयाबा मानसिया माबानो हाया दा नों ससे थाबायबानो दै गाङो दैखो लोंबा नोङो ओंखाम उखैदोंबाबो नोंनि ओंखाम उखैनायाबो नों एक घन्टा बा दुइ घन्टा लेट जानानै ओंखाम जायाबाबो सोलिनो हायो बेखायनो दा माने बयबो फिल्टार खालामना लोंनांगौ आरो दैआ जाबाय जोंनि थाखाय फ्रधान बस्थु